गावपाक म्हटल्यार म्हाका खूब आवडटा वेगवेगळ्या भाशेंनी गावपाक तर म्हाका आनीक आवडटा ताका लागून हांव वेगवेगळ्या भाशेच्या जे गावपी आसता तेंकां पयता आनी तेंच्या कडून खूब किदें शिकता दर कांय भाशा म्हाका येयना जाल्यार तेका लागून हांव पयली तें समजोन घेता आनी मागीर तेचेर खूब तयारी करून ते गावपा गाता केन्ना केन्ना थोडें गावपी आनी रिकोटी इतले कठीण आसता की तेका लागून खुबशी मेहनत करची पडटा आनी हांव करता हें सगळें करता तेन्ना म्हाका खूब खोशी जाता कारण गावपाक हें म्हाका खूब आवडटा खुबशे खुबशे गावपी आसा जे म्हाका इन्स्पायर करता आनी तांकां लागून आनी तांकां तांकां पळोवन हांव खूब तांची देख घेता आनी खुबशे खुबशे नवें शिकता जेन्ना आमच्या स्कुलान वो आमच्या कॉलेजीन कितें कितेंय कार्यावळ आसता जाल्यार हांव तेतूर गावपाक वयता आनी म्हाका खूब फावटी अशें इ इरनामा बसून मेळ्ळा गा गावपाक गावपाक म्हटल्यार हांव सगळ्यांक फुडें आसता म्हूण म्हाजी सगळीं इश्टा म्हाका शाबासकी दिता म्हाक